ہیلو السلام علیکم میں آپ کا آپ کی کنزیومر ہوں میرا نام اقرا خان ہے میرا اور میری کنزیومر آئی ڈی چھ سات پانچ چار تین دو ہیں میں اس وقت اپنے گھر کی تزئین و آرائش کروا رہی ہوں اس لیے مجھے گیس سلنڈر کی فراہمی کے لیے عارضی پتے پر سروس کی ضرورت ہے میرا عارضی پتہ ہے مکان نمبر پچیس گلی نمبر تین بلال ٹاؤن بلرام پور میں درخواست کرتی ہوں کہ آئندہ سلنڈر کی فراہمی اس پتے پر کی جائے یہ صرف عارضی انتظام ہے اور جیسے ہی تزئین و آرائش مکمل ہو جائے گی میں آپ کو مستقل پتہ دوبارہ فراہم کر دوں گی جی ہاں اگر ممکن ہو تو براہ کرم جلد از جلد ڈیلیوری کا انتظام کریں کیونکہ فی الحال باورچی خانے میں گیس کی فوری ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کی درخواست کو نوٹ کر لیا گئے ہے جلد ہی ڈیلیوری کر دی جائے گی بہت شکریہ برائے مہربانی اس عارضی پتہ پر فراہمی کی تصدیق کا میسیج یا کال کر دیے تاکہ میں تیار رہوں